हमरा अरमे अरमे माछ जे मारलऽ जाइ छै बाबूजी तऽ दाय गे जाल ला गैलन ला जाल देलुँ गैलन देलूँ बाबा अथी बाबूजी पटकि लेलक एगोमे जाल लेलक एगोमे गैलन लेलक गेल माछ मारय दाय गे खानो अर छहुँ देलुँ रोटी देलुँ मिर्ची देलुँ नून देलुँ तेल देलुँ तऽ गेल माछ मारय माछ मारयके बाद माछ मारलक ओतए जे भूख लागै छै रोटी जे दय छियै जलखैमे ओतए घूरा जोड़िकऽ पकैलक खयलक फेर ओनेसँ तीन बजेकऽ घुड़ल तीन बजे घुड़य छै कहतय दाय गै माछ बिछ हमरा अरके तऽ मल्लाह छियै तऽ माछ छाँटलु छोटका माछ अलग बड़का माछ अलग काँट वाला अलग सभमे से अलग अलग छाँटि देलुँ फेन ओतएसँ बाबा गेल सुखपुर बेचयलऽ बेचयलऽ गेल तऽ बेचयके बाद सभ माछ सभ रङ्गके सभ दामके रहय छै तऽ बेचलक पन्नीमे देलक कोई आधसेर लेलक कोई पाव भरि लेलक जे माछ लय सकी नीक ली खराब ली अलग अलग ओहिमे छाँटल रहय छै घरे परसँ ओ माछ लेलक तऽ फेन माछ मारिके ओनएसँ आयल तऽ चावल आटा दालि मर मसाला तेलसभ चीज लेने आयल लेने आएल तऽ कहतै दाय खाना बना तऽ खाना बनेलुँ माछ मारैत रहै छै तऽ भुखले रहैत छै तऽ रोटिए न खेने रहय छै जलखै तऽ आयल ओतएसँ तऽ खाना बनेलूँ बाबूजी खाय लऽ तऽ खयलक बाबूजीकेँ खायलऽ देलुँ मायके खायलऽ देलुँ अपनो खेलुँ खायकऽ माइयो बाबा अपन सुतलक अपनों खेलहुँ सुतलहुँ ओहिके बाद फेन भोर बिहान होइ छै तऽ फेन भिनसरे हमरा हम मल्लाह छियै न फेन दुइए बजे राति भिनसरो नहि दुइए बजे राति उठिके जाल लेतय पटकि लेतय आ गैलन लेतय कहतै दाय गै जाइ छिऔ माछ मारय हमरा अरमे मे मलाह अरमे छी चलि जाइ छी सुबहिए राति कऽ राति नहि बुझै छै कखनि कोन राति बारह बजलै कि एक बजलै चलि जाइ छै मछली मारय लऽ फेन ओतएसँ सुबहमे आयल तऽ तामे बनेलय रहलहुँ रोटी अर खयलक फेन माछ भेल या बेचयलऽ आयल बेचके गेल तकर बाद एक बेरके हमरा अरमे भात खाइ छै मरद जाति भेलै मल्लाह भेलियै न एक बेरके बारह बजेकऽ खाइ छी भात फेन बारह बजे भात खाइके बाद फेन ओकरा जलखै देबय तऽ देबय नहि तऽ कहिओ लय छै तऽ कहिओ नहिओ लय छै फेन माछे मारय भागै छै हमरा अरके घर पर अपन बकरी रहल बोनि धू कयलूँ रोपै ला गेलुँ खाना अर बनाके खाकऽ धान रोपै लऽ गेलुँ बिरार उखाड़लूँ एक झोड़ा दस आँटी धान रोपलुँ पैसा कतए दय छै एक सए बीस रुपैआ एक सए बीस रुपैआमे आठ घण्टा खटै छी गरीब लोक छी तऽ खटबै नऽ बैठके की करबै हैया बाबा माछ ताछ मारिके गुजारा करै छियै एनामे दिन गुजरि जाइत छै वएहमे खयलक एक दू टकाके जोड़लक तऽ बाल बच्चाकऽ निमाहै छै माय बाबा